मैंने त्यौहारों या धार्मिक अवसरो में मुर्तियाँ बनाई हैं मेरा इसका अनुभव बहुत ही अच्छा रहा मैंने गणपति की शिव की इनकी मुर्तियाँ बनाई हैं एकदम सही तरीके से तो नहीं पर मैंने कोशिश की उनकी मूर्तियाँ बनाने की मैंने मिट्टी के साथ ये मूर्ति निर्माण करने की कोशिश की थी और अच्छी मूर्तियाँ बनी थीं मैंने उनके बड़े बड़े कान एक सूंड पेट और दो पैर बनाए थे और शिव जी के मैंने एक शिवलिंग का आकर दिया था जो बहुत ही सुन्दर था और भी कई चीज़ों के निर्माण किए मिट्टी से क्यूँकि मिट्टी से बने शिल्प बहुत ही सुन्दर आकर्षक होते हैं जब हम उन्हें रंग भरते हैं उनको रंग देते हैं तो वह एक अलग ही आकर्षक रूप से उभरते हैं इसी तरह मिट्टी के गमले जो हम बनाते हैं हाथों से उनका निर्माण करते हैं उसपे भी हम कलाकारी करते हैं जैसे रंग भरते हैं तो वो बहुत ही सुन्दर दिखते हैं और हम उनसे घरों को सजाते हैं तो मेरा यह अनुभव मुर्तियों को बनाने का बहुत ही अच्छा रहा